थुआढ़े टब्बरै च किन्ने लोग हे ते ओह् केह् केह् कम्म करदे हे उं'दा केह् पेशा हा साढ़े टब्बरै च गिनती उप्पर होन सनाने होन तां छे साढ़े होई गे छे ते चार दस ते नौ उन्नी ते दादे दादी गी मलाइयै इक्की इ'क्कियें लोकें दा साढ़ा पूरा टब्बर बनदा जिस च दिक्ख साढ़े दादा हुंदे हे त्रै मुड़े ठीक ऐ मेरे बापू होर हे लौह्के न फ्ही जि'यां बड्डा भ्रा होंदा सारें तां बड्डा हा ओह् फौजी हे उं'दे अग्गें दो मुड़े होए ते इक कुड़ी होई उं'दे बड्डे मुड़े दी डैथ होई गेई मतसब मरी गेआ ओह् जेह्का उं'दा निक्का मुड़ा हा ओह् अजें बी हैड्ड मास्टर दी नौकरी करा दा ऐ उं'दियां मम्मी जेह्ड़ियां न ओह् डंगर डूंगर बगैरा जमीन बाड़िया च गै ध्यान दिंदियां न ते भैन दा ब्याह् होई गे दा ऐ ते भाबी होर पढ़ा दियां उसदे बाद औंदा हून लौह्के तातो हुंदा टब्बर लौह्के तातो हुंदियां चार कुड़ियां बड्डियां ते त्रै जागत हे उं'दा नौ लोकां दा टब्बर हे जिस च चार कुड़ियां न चौनें कुड़ियें दा ब्याह् होई गे दा ऐ त्रै मुड़े न उं'दे ते इस बेल्लै घरै च पंज लोक न ते बड्डा मुड़ा उं'दा ट्रेनिंग लै दा जेसीपी सिक्खा दा निक्का मुड़ा बी ट्रक ट्रुक सिक्खा दा ऐ ते इक निक्का ओह् पढ़ा दा ऐ ते उसदे बाद जेह्ड़े उं'दे बापू होर न ओह् दकान उप्पर कम्म करदे फ्ही उसदे बाद साढ़े घरा आह्ले मेरे बापू न जेह्के ओह् मास्टर हे मेरी मम्मी हाऊस वाइफ हियां उ'नें घर गै कम्म कीता ते ओह् राजनीति च रेह् दियां सरपंच सरपुंची बी ऐ कीती ते उसदे बाद मेरियां बड्डियां भैनां न दो दमैं पढ़ा दियां उ'नें पढाई शढ़ाई कीती दी उं'दा ब्याह् होई गेदा ऐ दौनें दा ते उसदे बाद अ'ऊं ते मेरा निक्का भ्रा ऐ निक्के भ्रा दा बी ब्याह् होई गे दा ऐ ते मेरा बी ब्याह् होई गे दा ऐ मेरे बी अग्गें दाे मुड़े न ते ओह् पढ़ा दे न इक दसमीं च ते इक निक्का अजें निक्का ऐ चार पंज साल्लें दा बस इ'यै ऐ इन्ने इन्ने लोकें दा गै टब्बर ऐ ते अस सारे खुश गै आं अपने अपने टब्बरै कन्नै अस अज्ज बी रलियै मिलियै रौह्दे आं साढ़े टब्बरै दी कोई लड़ाई नेईं ऐ अस जिन्ने बी लोक आं रलियै मिलियै रौह्न्ने आं मिलियै जुलियै खंदे आं कोई बैर नेईं ऐ कुसै कन्नै ते बस भगवान दी देआ कन्नै सारे खुश मंगल सारे खुश